राजस्थान में तो ऐसे कई लोकप्रिय खेल हैं जिन्हें खेला जाता है जैसे की कबड्डी है तीरंदाज़ी है निशानेबाज़ी है लेकिन एक खेल है जिसे गोल्फ कहा जाता है और यह बहुत ही मनोरंजक खेल होता है इस खेल को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं और इस खेल का आनंद उठा उठाते है इस खेल में खिलाड़ियों को ऊंट पे बिठाया जाता है और हॉकी जैसी स्टिक लेके एक बॉल को उन्हें गोल में डालना होता है है और इस खेल में खिलाड़ियों को खुद पे कंट्रोल करके और ऊट पे भी कंट्रोल कर के और गो और ऊंट को दिशा में ले जाया जाता है और गोल करा गोल किया जाता है इस खेल में खिलाड़ियों को समय सीमा भी दी जाती है उस समय सीमा में रह के खिलाड़ी गोल करते हैं और इसके में ऊंट को भी बहुत अच्छे से सजाया जाता है और खिलाड़ियों को राजस्थानी ड्रेस दी जाती है जिसे ब्रिजेश कहते हैं और इस खेल में खिलाड़ियों की भी बहुत मेहनत लगती है और खिलाड़ियों को ऊंट पे कंट्रोल कर कर किया जाता है जिससे और उस तरीके से कंट्रोल करते हैं जिससे कि वो गिरे भी ना और उस उस उस समय सीमा में रह के वो गोल करना बहुत ही मुश्किल भी होता है और कई खिलाड़ियों खिलाड़ियों और इसमें कई खिलाड़ियों को भी चोट भी लग जाती है